अॼुकल्ह जे ज़माने में जीअं अगरि असां पाण खे न टालींदासी त असां पिछला समुझा वेंदासीं त जीअं अॼु माहौल हले थो असांखे हुन हिसाब सां पाण खे ढालनो आहे पहिरीं जीअं कीअं दबे वारो फ़ोन हूंदो हुओ त असांजा कमु हेतिरा सवला न थींदा आहे पर जीअं अॼु स्मार्ट फ़ोन निकितो आहे त असांजा सभु ई कमु जीअं त बुकिंग करणु टिकेटियूं बूक करणु होटलुनि मे होटलुनि जी बुकिंग करणु घटि रेट घटि अघु वारियूं ऐं भाॼियूं वठण अॼु जीअं असां भाॼियूं बि घरु वेठे घुराए सघूं था सीदो त घुराई सघू ऐं नौकिरियूं करण जे करे अगरि समुझो असांखे ॿाहिरि वञण जो टाइम नाहे त असां शॉपिंग बि ख़रीदारी बि घरु वेठे करे सघंदा आहियूं ऐं अगरि असांखे खाधो ऑडर करिणो आहे उहो बि असां घरु वेठे करे था सघूं ऐं असां पैसा बि हुनखे ऑनलाइन ॾेई सघूं था असांखे अगरि स्कूल जी फी भरिणी आहे त हुन लाइ बि असांखे कोई लाइन में बिहण जी ज़रूरत नाहे असां उहे बि घरु वेठे असां भरे सघूं था ऐं अगरि असांखे हुन हुन करे असां काई बि रोकड़ो खरण जो जोखम नथा खणू असां घर खां जॾहिं ॿाहिरि वञूं था त बिना रोकड़े जे ही वञू ऐं काई बि असांखे अगरि तकलीफ़ आहे असां हुन मां गूगल मां ॻोल्हे करे हुन सां रिलेट हुन सां जानकारीअ सां ॻोल्हे सघूं था